अॼुकल्ह सभनीनि खां वधारे इस्तेमालु थियण वारियूं ऐप्स आहिनि इंस्टाग्राम फेसबुक ट्वीटर व्हाट्सअप जीअं व्हाट्सअप जी मदद सां पाण हिक ॿिए सां मैसेज कॉल ऐं वीडिओ कॉल में ॻाल्हाए था सघूं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्वीटर सां वधीक माण्हुनि सां जुड़ी था सघूं स्मार्ट फोन जी इस्मार्ट फोन जा चङा फ़ाइदा आहिनि जीअं पहिरियां रेल बस जी टिकिट बुक कराइण लाइ माण्हू कतारियुनि में बीहंदा हुया हाणे स्मार्ट फोन द्वारा टिकिट बुक कराए सघिजे थो बिजली जो बिल भरिजी सघिजे थो ॿाटलो लिखजी सघिजे थो ख़रीदी थी थी सघे ऑनलाइन अ पड़ी थो सॻे अं माण्हू वधीक थी थी सघे ॻाल्हि ॿोल हिक ॿिए सां फ़ाइदा आहिनि त एतिरा ई नुकसान बि आहिनि जीअं बेध्यानु थियणो कम में ध्यानु न ॾियणु सॼो ॾींहुं मोबाइल बिना कम जे मोबाइल में लॻो रहणु रांदि खेॾणु सॼो ॾींहुं निंड फिटाए वेहणु जंहिंजो शरीर ते ॾाढो ख़राबु असर थिए थो ऐं माण्हू बीमारु पवंदो आहे इहे नुकसान माण्हुनि खे नड़नि था बीमारियूं बि पोइ वधंदियूं थियूं वञनि मोबाइल जा जेके रेडीएशन्स पाण चवंदा आहियूं उहे ॾाढा ख़राबु हूंदा आहिनि सॼो ॾींहुं सॼो सॼो ॾींहुं मोबाइल वापरण सां माण्हूअ खे कैंसर बि थी थी सघे ऐं उहो माण्हू नथो बचे तंहिंजे करे मोबाइल जो उपयोग बि घटि करणु खपे जंहिंजे करे पाण खे इहो ध्यानु ॾियणु खपे त पाण खे केतिरो मोबाइल जो इस्तेमालु करणो आहे ऐं कीअं इस्तेमालु करिणो आहे उहो पंहिंजे हथनि में आहे पंहिंजी जान बि पंहिंजे हथनि में आहे पंहिंजो पंहिंजो शरीर पंहिंजो आहे त पाण खे ई त ध्यानु रखिणो आहे न